बेगूसराय जिले में काली स्थान बहुत बड़ा है महारानी स्थान बहुत बड़ा है उसमें पूजा करने में लाइन बहुत लंबा चौड़ा लगता है बाग बहुत लंबा चौड़ा लाइन लगता है लाइन में खड़ा होने के बाद तो मतलब बहुत सरा चीज़ दिखाई पड़ता है पूजा बहुत ध्यान से कर किया जाता है बहुत लंबा चौड़ा लाइन है एकदम दौड़ते दौड़ते परेशान आदमी हो जाता है खड़ा हुए हुए तीन चार ठो मंदिर है यहाँ पर नौलखा मंदिर है उसमें भी बहुत लंबा चौड़ा लाइन लगता है उसमें बात करते करते घूमते घूमते घूमने का जगह है छोटा छोटा गुफ़ा बना हुआ है उसमें घुस घुस कर को आदमी घूमता है

और यहाँ पर कर्पूरी स्थान है वहाँ भी बहुत लंबा चौड़ा लाइन लगता है पूजा करते करते समय लग जाता है दो घंटा तीन घंटा तब पर भी एकदम लाइन में खड़े रहा पड़ता है रहने पड़ता है घूमते घूमते एकदम से पूजा करते करते समय आदमी को एकदम वह सारा दिन कट जाता है इसलिए पूजा करने का समय हम लोग सुबह से निकलते हैं सुबह से घूमते घूमते सागर का पूजा करते करते तब आते हैं पूजा में बहुत समय लगता है पूजा में फल फूल सब जुटाना पड़ता है प्रसाद जुटाना पड़ता है यह होता है चंदन उंदन धूप अगरबत्ती सब जुटा जुटा करको तब पूजा करते हैं हम लोग पूजा करते करते घूमते घूमते समूचा बेगूसराय में इतना मंदिल है यह आदमी कह नहीं पाता है कि कितना मंदिल है तो हम लोग बिहार का रहने वला हैं पूजा करते हैं बहुत उम्र से पूजा कर रहे हैं किन्तु अब तक पूजा करते करते समय बीत रहा है